मैं साबुन जैसे मैं अपने संतूर साबुन यूज़ करती हूँ वो अच्छा लगता है और उसकी फ्रेगनेन्स भी अच्छी लगती है बट यह है कि यह साबुन में ज ज जा झाग जो बनता है वो ज़्यादा नहीं होता है नॉर्मली झाग होता है पर ज़्यादातर अगर उसमें झाग हो तो और अच्छा वो साबुन प्रयोग में आ सकता है